आमच्या गोंयान जी कोंकणी बोलपी जे लोक आहत ते खूब कमी आहत म्हणजे कमी कशे आतां सगळे कोंकणी जे कोंकणी जी आहा तेंची खूब खूब बोली आहत बोली पेडण्या वाठाराची एक बोली आहा मगे साश्टी वाठाराची एक बी बोली आहा आनी काणकोण वाठाराची एक बोली आहा जे बोलये बोलये कोंकणीची भाशा जी आहा तेजे खूब बोलये आहत आनी पूण आहा ना की सगळ्यांकच सामकी सग सगळ्या वाठारांची कोंकणी येता आतां एकलो जर पेडण्याचो मनीस काणकोणां गेलो आनी तेजे कडेन जर आपल्या पेडण्या बोलयेन जर बोल्लो जाल्या ते काणकोण वाल्याक कांय असां कळचां ना कित्याक तेका जर तेका ती बोली जी आहा कोंकणीची ती तेका ती फॅमिलियर ना तो तेका फक्त काय तेका आपली को तेका जर प्र प्रमाण कोंकणीन जर तो बोल्लो जाल्यार तेका ती कळटली नाजाल्यार काणकोणच्या बोलयेन जर तो बोल्लो जाल्यार तेका ती कळटली आनी तेज्या हिंदी पूण हिंदी भाशा जी आहा ती मात सगळ्या लोकांक कळटा कित्याक तर हिंदीचो प्रचार आनी प्रसार जो आहा तो खूब तरेन प्रमाणान जाल्लेलो आहा तो कोंकणीच्या प्रमाणान तितको जावंक ना आनी कोंकणी प पयलीं कोंकणी बरी आहलेली पूण मगे जे थोडें थोडें कहलीं कहलीं आंदोलना बी जालीं तितून कोंकणी सारको मार बसलो सारको तितून कोंकणीची बुकां बी पयलींचीं आहलीं ती सारकी सगळीं जळ जळोवन बी उडयल्लीं म्हणान कोंकणी आमची आतां फाटी मातशी आहा आनी हिंदी फुडें आहा हिंदीन हिंदीन कितकीशींच बुकां आहत आनी सगळ्या भारतान म्हणटात ती हिंदीन सगळ्या सगळ्यांक ही चडश्या जाणांक खबर आहा कोंकणी काय आहा कोंकणी फकत गोंयांतच लिमिटेड आहा भायर आतां खंय भायल्या खंय देशांत बी गेलो आमी इंडियाच्या मुंबय जाय असो दिल्ली जाय असो थंय खंय बी गेलो थंय काय थंय लोकां आमची कोंकणी कळची ना कित्याक कित्याक तर तेंकां कोंकणी केव्हा ती समजांकच ना ते तेंच्यांनी ती केव्हा शिक शिकोंकच ना बिकॉज कित्याक शिकांक ना कित्याक कोंकणी तितकी आमचो कोंकणीचो तितको प्रचार आनी प्रसार जांवकच ना जितको हिंदीचो जाल्लेलो आहा हिंदी काय आहा हिंदी सगळ्यांक सगळ्यांक कळटा हिंदी हिंदी सगळीं मनशां उलोवंक बोलांक शकतात जावं तीं मे टुटी फुटी आसूं नाजाल्यार बरी आसूं कशेंय आसूं पूण हिंदी सगळें बोलांक बोलांक शकतात कोंकणी कोंकणीचो आपूण तसां जायनना कोंकणी कांय आहा कोंकणी फकत गोंया मरे गोंयानूच मर्यादीत आहा आतां खंयचे आतां भायर सून कोण लोक आतां येतत हेका जॉबाक बी येतत ते कायां आह तेंकां कोंकणी कळना तेंच्या कडेन मागीर हिंदी बोलची पडटा मगे काय आमची हिंदी मागीर तुटकी फुटकी हिंदी आमची भायर सरता आमचो पप्पा डॅडी बी तो काय तेची मागीर तुटकी फुटकी सारकी हिंदी मागीर ते काय मदीं भितूर आनी कोंकणी कोंकणी एक व एक दोन वर्डा मागीर आसता थोडी मराठीची आसत अशें करून तेंची हिंदी आसता मागीर कांय करतलो पूण येतत ते खरें न्हू लोक तेंच्या कडेन बोलची तरी पडटा हिंदी कोंकणी काय कळना तेंकां मातय असां करून करून मगे म्हणा हेच्या खातीर मगे हिंदी कोंकणी जी आहा ती मात्शी कमी प्रमाणान सगळें कमी लोकांक खबर आहा गोंयानूच फक्त भायले लोकां आतां गोंयांतली जी मनशां आहत ती भायर आत जॉबा खातीर बी वयत सो थंयसर ती आपलो उप प्रचार वसार बी करूंक शकतत पूण सगळींच करतत अशीं ना थोड्या जाणांक काय लज दिसता आपली बोली बॉलांक आतां पेडण्यांची लोकां भुरगीं जी आहत तीं जर आतां खंय साश्टी वाठारान बी गेली आतां कॉलेजीक बी जाल्यार थंय ती पेडण्यांची बोली बोलनन ना तेंकां लज दिसता आपलीं बोली बोलांक जे कोण आपणाक काय हसतलो काय आपूण बोल्लय जाल्यार बी आपले भशेंत म्हणान ती बोलांक फाटीं सरता सारकीं भुरगीं ती आपूण साश्टी वाठारान बी गेलीं न्हूं थंयसल्लीच मगे प्रमाण कोंकणीन मगे बोलतात ती पूण तेंकां ह्यां कळना की आपूण जितकी आपली बोलीन बोली आपूण बलतलो तितकी तेंचो प्रचार आनी प्रसार वाडटलो आनी तितकें तेका म्हत्व मेळटलें आपले बोलयेक ह्या आयज कालच्या भुरग्यांक कळना म्हणान ते आपली बोलीये बोली दुसऱ्या वाठारांत गेली काय तीं आपली बोली सुद्दां इसारतत आनी आपूण कोण तो तेंय इसारत मागीर प्रमाण कोंकणीन मागीर जाली तेंची मागीर कोंकणी स्टार्ट बी तेंची हांगा थिंगां आपूण करूंक जायना कोंकणी आपूण आपूण आपली जी बोली आहा त तिचेर आपणांक स्वताचो मान आसपाक जायो तिचो आपूण सगळो समान करूंक जाय आनी सगळ्यांक दुसऱ्यांक सुद्दां ती शिकोवंक जायी तेंकाय सांगोंक जाय की आपली बोली सुद्दां आपली एक बरी बोली आहा तुमी तेंका सगळें हिणसावपाक जायना म्हणान असां करूंक जाया आतां हिंदी कशी हिंदी आतां भायले लोक आतां गोंयान येतात पूण ते हिंदी बोलतत तेंकां ते तें असां कित्याक म्हणनात की ह्यो गोवा हंयसर हिंदी बोलांक जायना हंयसर कोंकणी बोलांक जाया तेंकां खबर आहा न्हू ते आपली भोश भाशा सोडनत ना न्हू ते आपूण हिंदीन बोलतत असां आमी सुद्दां आसांच करूंक जाया खंयसरय गेलो तेंक आमी खंय लजांक जायना आपली बोली बी बोलांक कोंकणीची कोंकणी आमची भाशा ती तेजी आमकां गर्व आसांक जायो आनी आहात आमी करूंक जाय खंयसरय गेलो आमची कोंकणी आमी सारकी तिगोन दवरूंक जाय